जय झूलेलाल असांजे सूरत में घणेई अस्पतालूं आहिनि जीअं त प्राइवेट अस्पतालूं जीअं त लाइफ लाइन अस्पताल ऐं शैलबी अस्पताल जिनमें मरीजनि जे लाइ सुठे में सुठो इलाज ॾिनो वेंदो आहे मरीजनि जो सुठे में सुठो इलाज कयो वेंदो आहे ऐं उतां जा डॉक्टर ऐं नर्सूं बि मरीजनि खे सुठे में सुठो ध्यानु ॾींदियूं आहिनि उनखां सवाइ असांजे सूरत शहर में प्राइवेट हॉस्पिटलूं जीअं त गुरु नानक हॉस्पिटल सभिनी खां मशहूर आहे जिते अख़ियुनि जा ऑपरेशन फ्रीअ में थी रहिया आहिनि घणनि ई माण्हुनि जा अख़ियुनि जा ऑपरेशन उते फ्री थी रहिया आहिनि फ्री इलाज थी रहिया आहिनि जीअं त डॉक्टर कल्पना असांजी सिंधी डॉक्टर ॾाढी सुठे में सुठी डॉक्टर आहे जेका इल इलाज अहिड़ो कंदी आहे जो सभिनी सिंधी प्रेमी उन्हनि खां प्रभावित थी रहिया आहिनि ऐं घणे में घणा माण्हू गुरु नानक हॉस्पिटल में वञी रहिया आहिनि उनखां पोए असांजा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिन असांजे लाइ हिक सौ अठ एम्बुलेंस जी फैसलिटी ॾिनी आहे कंहिं बि वक़्तु अचानक असांजे घर में को बि माण्हू जेकॾहिं बीमार थो थी पवे त असां हिक सौ अठ ते फ़ोन करे घुराए था सघूं एम्बुलेंस जी सुविधा असांजे लाइ तयारु आहे ऐं मरीज खे असां जल्द में जल्द सुठे में सुठी हॉस्पिटल में पहुचाए सघूं था ऐं उनखे सुठे में सुठो इलाज मिली सघे थो तीअं असांजे सूरत शहर में सुठे में सुठा डॉक्टर सुठे में सुठियूं हस्पतालूं आहिनि जीअं त श्री नरेंद्र मोदी साहिब असांजे लाइ किरण हॉस्पिटल खोली आहे जेका जिते कैंसर जो फ्री में फ्री इलाज थी रहियो आहे असां उन्हनि जा जेतिरा बि शुकराना कयूं उहे घटि आहिनि जय झूलेलाल